हलो जी नमस्कार जी कैसे कॉल किया तो देख एक मिनट मैं कंप्यूटर में देख के बताती हूँ कि किस कारण से आपके खाते के पैसे आ भी नहीं रहे जा भी नहीं रहे ट्रांसफर नहीं हो रहे एक मिनट ठीक है जी जी सर मैम आपके अकाउंट है उसमे आपका मोबाइल नम्बर लिंक नहीं है आधार कार्ड अपडेट नहीं है आपका के वाई सी करवानी है आपको ओर जी तो मुझे जो अपडेट करवाओगे आधार कार्ड तो आधार कार्ड ला के देना ठीक है और आपकी बैंक पासबुक होगी तो उसकी भी फोटोकॉपी मुझे ला कर देना ओर बैंक पासबुक फोटो कॉपी ठीक है और एक दिन आके बैंक में आके के वाई सी करवा लेना हो सके के वाई सी नहीं करवाई हो इससे आपके पैसे में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो जी तो आप एक काम करिए कल आप बैंक आइए दो फोटो पासपोर्ट साइज़ आधार कार्ड पासबुक आपके समग्र ठीक है ले के आइए फिर मैं देखती हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है

जी बैंक से ही यदि कोई प्रॉब्लम यदि हमारे बैंक से आ रही है तो हम आपका बैंक में के वाई सी कर लेंगे बाक़ी सारे डॉक्युमेंट आप ले कर आइएगा ठीक है सारे डॉक्युमेंट आप ले कर आइए है ना और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है जी तो हम यहाँ आपको चेक कर के बता देंगे कि किस कारणवश आपके पैसे कट रहे हैं या आ नहीं रहे हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम है हम आपको सॉल्व कर देंगे आइएगा आप बैंक जी ओके